میرے پسندیدہ مصنف کا نام اسم گرامی محمد انوار اللّہ اور حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں انوار احمدی مقاصد الاسلام کے گیارہ حصے افادۃ الافہام حقیقت الفقہ یہ حضرت کی تصنیف کردہ معرکۃُ الآرا مشہور و معروف ہے اور انوارِ احمدی کو حضور شیریں شیخ الاسلام نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر فرمائی اور اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ امداد اللّہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کی بارگاہ میں اس کتاب کو پیش کیا گیا اور حضرت کے پیر و مرشد نے کتاب کا نام انوارِ احمدی رکھا ہے یہ وہ مصنف ہے جن کو عرب و عجم کے لوگ جانتے مانتے ہیں اور حضرت کے تلامذہ بھی بہت ہے اور حضرت کی تحریر کردہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام عارف باللّہ امام محمد انوار اللّہ فاروقی یہ حضور شیریں شیخُ الاسلام کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عربی میں عرض کیا ہوں کہ حضرت بانی صاحب استقامت بزرگ اور یہ ساری آپ ہی کے انوار سے ہیں آپ علم و عرفان کی شمع ہیں اور اللہ کے ایسے نور ہیں جو کبھی گل نہ ہونے والا ہے آپ عارفین اور دیگر مساکین کے سرتاج ہیں اور آپ کے فیضاں سے تشنگان علوم سیراب ہو رہے ہیں ان احسان عظیم پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں اگر چہ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اللّہ سے دعا کرتے ہیں کہ نظامیہ کو ہمیشہ باقی رکھے جب تک یہ آسمان تاروں سے بھرا ہے